आं बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनायखौ लाइभ खोनासंबाय बिथाङा सासे देंखोनि रानि बिथाङा जोबोर मोजां मोजां मेथाइफोर सुजुनानै मेथाइ खनो बिथांनि रोजाबनाय गारां एबा देंखोखौ खोनासंनानै आं जोबोर मोजां मोन्दों बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा बर'नि आलायार'न बेफोरबायदि मेथाइखौ खननानै आंनि गोसोखौ जोबोद गोजोनहोनो हादों बिथांनि मेथाइ खननायखौहाय खनसे खोनासङोब्लानो खोनासंबावगौ खोनासंबावगौ बेफोरबायदि खोनासंनो लुबैबाय थायो बिथाङा सासे देंखोनि रानि बिथांनि देंखोजों गुबुन देंखोफोरनि मेथाइ खननाया रुजुजाया बेनिखायनो आं बिथांनि मेथाइ खननायखौ लाइफ आव खोनासंनानै जोबोर मोजां मोन्दों बिथांबायदि सासे देंखोनि रानि मेथाइ खनगिरिनि लाइफखौ खोनासंनानै आं जेब्लायबो खोनासंबावगौ आरो बिथांनि मेथाइ खननाया मोजां बेफोरबायदिखौ गोसोआव सानबाय थानानै मोजां मोननानै गोसोखांबाय थादों जे बर' बर' सुबुंआबो जे एथ'बां मोजां मेथाइ खनो देंखोनि रानि बेफोरबायदिखौहाय आं मोनथिनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों